हेलौ नै आंनो मेगं नांगौमोन जानाय जानायनिबो ओमफ्राय आं एसे एसेबो फानहो होलाङोबो नालाय बिनिनो मेगं नांगौमोन आंनो नोंलाय अबे अबे बाजारावथो

ओ औ

ओमफ्राय माथो माथो मेगं मोनगोन

ए ओ ए

ओ ओ ओ

आं सोब मैगंखौनो मोन मोनजोबाबो नांगौमोन आरो मोनोबा

औ औ औ

आसिथाखा फारलाबाथ' जोङो बिसिबां फाननांगौ बिस थाखा केजि नि फाननांगौ आरो जोंहा बिस थाखा केजि नि औ माबा फसिस थाखा फसिस थाखा फारला फसिस थाखा फारला फानबासो एसे लाब थाहैगोन आरो औ फसिस थाखा फारला फानबा माबा केजि केजि केजि फसिस थाखा केजि जाहैया होमबा औ जाहैयो आं बे खाथिनिनो आं बै माबा सालबारिनि औ साइखेलखौबो रों साइखेलबो रोङा जाहैबाय ना बिदिनो फिरफिलि बा अट'फोरजों फैनांगौ जाहैयो बेखौनो एसे खम रेट आव हरदो मा आंहाबो गारि भारहा दं ना उम ओमफ्राय नों आं नोंलाय अबे बाजार अबे बाजारावथो जिरायगोन दिनैलाय औ ए ए औ औ बेन्थ' आङो माबा दिनै फाननायनि मैगं नांगौमोन आंनो बेलासियाव फाननायनिखौनो लायसै नामा आङो मैगंआ दंखायो दा औ दे होनबालाय ओ ओ औ दे होमबालाय लाबोजोबसै आङो उम ओ ए दे दे औ दे